अभी वर्तमान समय में तकनीकी की चुनौती तो सामना सभी कर रहें सबसे पहले तो मैं मोबाइल की बात कर रही हूँ मोबाइल अपने लिए अच्छा भी है और हम मोबाइल से बहुत सारे चीज़ें सीख भी सकते हैं मनोरंजन के लिए भी है खाना बनाने की चीज़ें हम सीख सकते हैं उनसे हर शिक्षा जो भी हमको चाहिए जो हम जानना चाहते हैं पूरी महिलाएँ जो भी बच्चे स्टूडेंट जो भी चाहते हैं मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं लेकिन मोबाइल का एक पहलू और भी है इससे बच्चे बिगड़ रहे हैं इससे वह बच्चों का गेम खेलना और भी साइट देखना यह सब गलत है मोबाइल अच्छा भी है और एक तरह से बुरा भी है बच्चों के लिए ज़्यादा बस इतना ही